जोंनि गामियाव हाबा ओमफाय मिथिं होरि गाबाथाय दै लाबोनो लोंनो थाखाय जोङो गारि दैनि थिंखि लायो आरो बे द्राम फिसा फिसा थायो ना फिसा फिसा बे दैनि माबाया फनसास थाखायाव मोनग्राया बेखौ बेयाव लाबोयो ओमफाय जुदि इदि लाबोनो हायाबा जाय लाहानियाव हाबा खुंबा बिसानि हाबा खुंनायाव इसा मथर होदोंबा खाथियाव मथराव दैखो माबानानै लानानै जों सिनटेक्सआव दोनो दैखो जमा खालामनानै दोनो ओमफाय बांसिनानो जोंनि जागायाव दैखो बाराखोनो लाया गावबा गावसो जगार खालामनानै लायो बांसिन द्रामावनो दों दे जों गासिबो आरो द्राम हारि गोदोर गोदोर द्रामआरि गैयाबाथाय इनो बाहाय बाहाय फिसा फिसा जखारिफोराव माबानानै लानानै उम मानसिफोरनो जासियो होयो उम गोबां ओरैनो खालामो ओमफाय थेंखि थेंखिखोथ' जों भारा लायखायो नालाय गासिबो गामिनि मानसिफोरा उम बे बेयावनो माने मिथिखायो आरो दै दोनखागोन होननानै आरो गामियावबो जोंनिया दोङो नालाय माने गामिनि आनथा सिनटेक्स मोनसे दंखायो दै लायनो बेयावनो दोनजोबो गासिबो जायहा बायनो हायाबाबो भारा होनो हायाबो इयावनो दोनो बिखो बेनिफ्राय फिसा फिसा जगफोराव दोनो दोननायनि उनाव राननानै होयो आरो जुदि बे सिनटेक्स गोदोरखो खायसे खायसे दानि जुगनिफोरा दानिफोरा मानि दैखो लोंनो नागिरा ना सिनटेक्सफोरनिखो जवा खालामनायखौ होनबानाया ओइ बे फनसास थाखायनि बे दाम फिसा फिसा थायो ना बेखो लाइनानै दैखो लोङो आरो बेबायदिनो जगार खालामो दैखो मिथिं दावथिंफोरनि थाखाय